हेल्ल' नोंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय आं हम दिलिभारि बिहरदोंमोन लान्स दा नोंथांनि होफैग्राया होफैयाखै फ'नबो दिखाङाखै टाइमआथ' बारलांबायसो माथो दासिमबो सफैया जाग्राया